शैह्रें च ते बड़ा गंद पेदा अस केह् सनाचै उत्थें बमारी न बड़ी जलदी लग्गी जंदियां अस ग्रांऽ च रौंह्दे इत्थें इन्ना इत्थै बमारियें दा इन्ना ओह् नी ऐ रौला नी ऐ ठीक ऐ पर हां कदें बमार होऐ बी हैन अस अपना देसी काह्वा पीन्ने अपना देसी लाज करदे ठीक ऐ अस एह् बाह्रली चीज़ां बड़ी घट्ट खंदे मोमस शोमस बगैरा बी बड़े घट्ट खंदे अस अपने देसी लाज करदे काड़ा बनांदे साढ़ी मम्मी काढ़ा बड़ी सोह्नी बनांदियां अस उसी पियै अपने इकदम फिट्ट फाट होई जंदे असेंई नि ऐ कोई बीमारी ऐ कोई चक्कर न ऐ थोह्ड़ा मता बखार बखुर होई जंदा असेंई इ'यां बाद लग्गी जा बरखै कन्नै सिज्जी गेआ जां फिर अंदर आए गरम लेटी गे जां फिर दौड़ियै आए दे अस इत्थें इत्थें न्हाइयै जे डरैक्ट आई गे उस कन्नै केह् होंदा असें गी थोह्ड़ा बाद बुद लग्गी जंदा पर इ'यां इत्थें कोई जियां आक्खो तुस जियां अज्ज ओह् डेंगू होई गेआ मलेरिया होई गेआ ओह् चीज़ नी ऐ इत्थै ग्राएं ग्राएं च शैह्रें च होई होंदी पर साढ़ै ग्रांंऽ नी ऐ इत्थै ठीक ऐ ते इत्थें मतलब साढ़ा इत्थें नजारा बड़ा स्हेई ऐ साफ सुथरा इत्थें सारा किश ते इत्थें कोई बमारी आह्ला कोई चक्कर नी ऐ